भोपाल शहर में वैसे तो कई धार्मिक क्षेत्रीय राष्टीय और अन्तर्राष्टीय कार्यक्रम मनाए जाते हें जिनमें से मैं आपको महिला दिवस के बारे में बताना चाहूँगी महिलाओं को मताधिकार दो ये अन्तर्राष्टीय महिला दिवस की मुख्य एक लाइन है अन्तर्राष्टीय महिला दिवस आठ मार्च दो हज़ार चौदह को दर्शाता हुआ एक जर्मन पोस्टर था जिसमें लिखा था हम महिलाओं को मताधिकार दो महिलाओं को पूर्णरूप से नागरिक अधिकार से वंचित रखा है जिन्होंने श्रमिक मतदाताओं औ नागरिकों की भूमिका पूरी निष्ठा अपने कर्त्तव्य का पालन किया है एवम् नगरपालिका के साथ साथ राज्य के प्रति भी करों का भुगतान करना होता है इस प्राकृतिक मानवाधिकार के लिए हर औरत को द्रण एवम् अटूट इरादे के साथ लड़ना चाहिए इस लड़ाई में किसी भी प्रकार में के ठहराव या विश्राम करने की अनुमति नही है हमारे यहाँ महिला दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है तथा स्कूलों में भी इस दिन को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है छोटी छोटी कम्युनिटी द्वारा भी बड़े बड़े मॉल्स में एक छोटा सा नाटक किया जाता है जिस्से महिलाओं के बारे में जागरुक किया जा सके